وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں نثار اختر لائیبریری سے بول رہا ہوں کہاں سے بول رہے ہیں آپ پورنیہ کس جگہ سے میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے لائیبریری سے جی یہ کتابیں تو دستیاب ہیں آپ کو یہاں لائیبریری میں آ کرکے ہی مطالعہ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کے پاس لائیبریری کا کارڈ ہے تو پھر آپ کو یہاں سے کتاب لے جانے کے لیے پھر آدھار کارڈ کی ضرورت پڑے گی آپ کو آدھار کارڈ میں لے کرکے آنا پڑے گا اور صرف آدھار کارڈ آپ کو لے کرکے آنا پڑے گا اور اگر آپ یہاں رہ کرکے مطالعہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا کیوںکہ یہاں لائیبریری میں فیسیلیٹیز ہے یہاں بہت ساری کتابیں ہیں آپ جس کتاب کی خواہش رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری کتابیں ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں آ کرکے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں یہاں رہنے کے لیے روم بھی ہے اور رہنے سہنے کی سہولت بھی ہے کار پارکنگ ہے اسی طرح کینٹین وغیرہ ہر چیز یہاں پر دستیاب ہے اگر آپ یہاں رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے آپ یہاں رہ کرکے مطالعہ کریں اور یہاں رہ کرکے تیاری کریں اس میں آپ کی کیا رائے ہے سر ایسی بات ہے تو پھر آپ آدھار کارڈ لے کرکے آئیے پھر دیکھا جائے گا کوشش کریں گے کہ آپ کو کتاب یہاں سے دے دی جائے تو آپ گھر لے کر کے چلیں جائیں آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے تب آئیے اس کے بعد کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے وعلیکم السلام